हून दे जेह्डे साढ़े युवा ना ओह् जेह्ड़ा साढ़ा लोक नृत्य ऐ ना खास तौर उप्पर कुड्ढ ओह्दे च बडा इंटरेस्ट लै दे ना साढ़े इक जेह्ड़ा इक दो ऐसे आर्गेनाइजेशनस संगठन ऐसे बनी गेदे न कुड्ढ ओह्दे कुड्ढ नच्चने आह्ले दे नाच करने आह्ले दे ओह् ते हून अंतरराश्ट्री स्तह पर जा दे न उंदा नांऽ अज्ज छड़ा जम्मू च गै नेईं ऐ पूरी दुनियां च उंदा नांऽ ऐ होर कुड्ढ ते तुसें सारें गी पता ऐ साढ़े डोगरे दा अपना नाच ऐ लोक नृत्य ऐ साढ़ा ते दिक्खने गी बडा शैल लगदे न जेह्ले ओह् नचदे न ओह् इयां अपने चिट्टे चिट्टे अपने चिट्टे चिट्टे कुर्तु पाइयै ते जेह्ड़े जेल्लै ओह् फिरदे न गोल जियां घारें च फिर बड़े गै शैल लगदे ना ओ मी लगदा जेह्ड़ा अपना लोक नाच ऐ ना ओह् पैह्ले पैह्ले ना मी इयां लगदा हा कि खतम होआ दा पर नेई हून दे जेह्ड़े बच्चे ना उ'नेंगी शायद अच्छे बच्चे अच्छा बी करै दे ना खरा करै दे न कि के हून ओह् बड़े इंदे च ना अपना आवै दे ना अपनी सस्कृंति बक्खी अपने लोक नाच जेह्ड़े न जां साढ़े जेह्डे गीतड़ू न उंदे आली भेठा आवै दे न ते दिक्खियै मीं लग्गै दा कि औने आह्ला जेह्ड़ा समां ऐ ना ओह् इ'नें बच्चे बड़ा शैल बनाना ऐ खास मीं ते बड़े गै शैल लगदे मीं एह् जेह्ड़ा साढ़ा कुड्ढ ऐ जां फ्ही साढ़ा डोगरी नाच ऐ जां गाने ना मी ओह् बड़े शैल लगदे पर हून बच्चे जेह्ड़े आवै दे न एह्दे कन्नै होर शैल होने न कि के ओह् अपनी लोक कला गी सिक्खगन ते अग्गे लेइयै जाङन इ'नें बच्चें ते इ'नें कला जेह्ड़ी जिन्नियां बी साढ़ियां लोक कला हैन उनेंगी अग्गे बधाना इ'नें गै बच्चे बधाना